हेल्ल' जोंहा बुंदों औ औ औ दायो जोङो सानैजों बे बङाइगाव रिफायनारि पलिउसननि सायाव रायज्लायगोन नोंथां औ दा नोंथाङा मा बुङो दे बिदिबा जोङो रायज्लायदिनि नोंथाङा जागायजेनदो

नंगौ ओमफ्राय जोङो बे माबानिफ्रायबो रिफायनारिनिफ्रायबो गोबां सर्सफोरखौ मोननो हादों जेरै गोबां मानसिफ्रानो लेबार मावनानै जिउ खुंगासिनो दङ गोबां ग्रेदनि अफिसार्सफोराबो बेवहाय इनभ'ल्भ जानानै दङ खामानि मावगासिनो दङ दा बे मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मेरिट जाहैबाय आरो दिमेरिटआ जाहैबाय बेनिफ्राय ओंखारनाय पलिउस'न जेरै गाज्रि दै गबोनाय कारखानाफोरनिफ्राय आरो गोजौआव अख्रांमायाव बिरलांनाय गाज्रि उखुन्दैफोर दा बेफोरखौहाय जों बेफोरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय नोंथाङा सोरखारनिफ्राय आसा खालामदों जोंनि लकेल गभमेन्टनिफ्राय ना औ औ दा बेनिथाखाय जों मा मा खालामनांगोन नोंथाङा मा सानो

औ औ दा माबाफोर बुंबावगोन नोंथाङा बेनि सायाव

औ औ हामबायसै नोंथां होनबा ओ दे गोजोनथों